मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व ये रखता है कि मैं किस समय कौन सा डिसीज़न लेता हूँ जिससे की मेरे जीवन की शैली या फिर मैं कितना आगे खुद को ले जा सकता हूँ एक डिसीज़न ही होता है कि सही समय पे सही डिसीज़न लिया जाए तो आप उससे बहुत आगे जा सकते हैं गलत डिसीज़न लिया जाए तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं इसके अतिरिक्त मेरा फ़ैमली मेरी मेरा परिवार मेरे लिए बहुत ही महत्व रखता है तो मैं अपने परिवार के लिए बहुत मैं भी महत्व रखता हूँ मेरे लिए मेरा परिवार भी बहुत महत्व रखता है